हमने सबसे कठिन रास्ता मछली शहर से जंघई तक हम लोग तय किए थे जो वह रोड मतलब बहुत ही खराब है और मतलब गड्ढा इसमें बहुत ज़्यादा है हम लोग को बहुत परेशानी हुई थी गाड़ी चलाने में और इस रोड में चलने पर और हम लोग को चलते चलते तो मतलब मतलब आलस आने लगी थी आलसपन रास्ते में इतने गड्ढे थे कि गाड़ी का हम लोग का गाड़ी की हालत खराब हो गई थी गाड़ी मतलब टूट गई थी मुझे मतलब उसको सर्विसिंग करवाना था बहुत ज़्यादा उसमें खराबी आ रही थी उस रास्ते पर चलते चलते और फिर हम लोग बाज़ार से जमाल वाले रोड पर जा रहे थे वह भी रोड एक दम खराब ही खराब है जिस पर एक दम मतलब गड्डा बहुत ज़्यादा है मतलब यह इतनी खराब रोड है कि अगर आप अगर बीस के भी स्पीड से गाड़ी ले गए तो मतलब आपकी गाड़ी पूरा

तो हम लोग जा रहे थे उसी रास्ते से तो हम लोग बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करते हुए तब वहाँ पर पहुँचे फिर उसके बाद आते वक्त भी वही हाल हुआ जो हम लोग जाते वक्त हुआ था हम लोग मतलब पूरे परेशान हो गए थे कि हम लोग सोच लिए थे कि अब इस रोड पर नहीं आएँगे कभी मतलब यह रोड इतनी मतलब खराब रोड है कि आप क्या ही बताएँ आपको और उसके बाद हम लोगों ने मतलब जौनपुर मछली से जौनपुर तक तय किया वह रोड वह भी बहुत ही खराब थी टूट गई थी बीच में से कहीं मतलब कहीं पानी बुढ़ गया था वहाँ पर गड्ढे में बहुत सारे गड्ढे हो गए थे तो हम लोग अपनी गाड़ी मतलब ले जा रहे थे फिर गड्ढे में कहीं मतलब आधी रोड टूट गई है पूरा एकदम खराब हो गई पूरी रोड ही फोर व्हीलर उस पर चल ही नहीं सकती ऐसे हम बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी बस ट्रैक्टर और ट्रक को छोड़ कर और कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी और दो चक्का को यह स्प्लेंडर वगैरह यह सब गाड़ी छोड़कर कोई गाड़ी ही नहीं चल सकती थी इतनी खराब रोड थी उसके बाद बनवाया बन गई है वह रोड अब सही है उसके बाद मछली शहर से यह बादशाहपुर तक यह इतनी खराब रोड है हम उस पर चल ही नहीं सकती हैं आप पैदल चलेंगे तो भी आपको लग जाएगा और गाड़ियाँ तो ऐसे टूटी रहती है कहीं गिर गया है कोई ऐसे कोई मर जाता गिर के उसके बाद बहुत खराब रास्ता है ना इसलिए उसके बाद यहाँ से हमारे इधर भटेरवा से लासतक कि रोड यह भी बहुत ही खराब है इस पर तो आप जा ही नहीं सकते हैं अगर आपने मतलब गाड़ी को खड़ा किया तो आप इस वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि आपका वह पैर वगैरह सब कुछ भीग जाएगा पैंट वगैरह वह इतना गड्ढा है यहाँ पर बहुत पानी है और उसके बाद वहाँ तालाब भी है रोड पर पड़ता है वहाँ तो एक दम मतलब पानी क्या पानी ही पानी रहता है गाड़ी को आपकी गाड़ी धंस जाएगी वहाँ पर आप जा ही नहीं सकते हैं उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं गाड़ी भी धस जाएगी आपकी आप निकाल ही नहीं पाएँगे उसके बाद आप पानी भी लग जाएगा और गड्ढा वगैरह बहुत ज़्यादा है आप चल नहीं सकते उस रास्ते पर